पानीके शुद्ध करै लेल हमसब अभी भी पुरान प्रथा जे कि मिट्टीके घड़ामे दऽ कऽ ओकरा शुद्ध करल जाइ छै वएह प्रथाके अभी भी उपयोग कऽ रहल छिए ओहिसँ दू फाइदा होइ छै एक कि पानी ठण्डा रहै छै दोसर माटि के साथ रहैमे पानीमे जे सिलिकाके कण जे कहल जाइ छै फेटल चलि जाइ छै ओ पानि माटि जे छै ओकरा अवशोषित करि लै छै जाहिसँ कि पानी अधिकतम शुद्ध भऽ जाइ छै जकरा हमसब पी सकै छिए बहुत बढ़िआँसँ कोनो नया तरीकाके वाटर फिल्टरके तरहके जरूरत नहि पड़ै छै जे आर ओ पानी रहै छै ओकर जरूरत नहि पड़ै छै तऽ ई तरीका अभी भी सबसँ बढ़िआँ तरीका हम मानै छी पानीके शुद्ध करैके लिए जतऽ पानी बिलकुल अशुद्ध छै घड़ाके पानी सबसँ बेहतर आओर सबसँ बढ़िआँ रहै छै आओर एहिमे कोनो तरहके बीमारी होइके भी सम्भावना नहि रहै छै